میں نے جو لیپ ٹاپ لیا ہے وہ کافی اچھا ہے اس لیپ ٹاپ میں تیرھویں جنریشن کا آئی فائیو پروسیسر ہے جو کہ بالکل نیا ہے اور بہت اچھا ہے اس لیپ ٹاپ میں آٹھ جی بی ریم ہیں جو کہ کافی زیادہ ہیں اور ڈی ڈی آر فور ریم کی بہ نسبت کافی تیز رفتار ہیں اور لیپ ٹاپ میں پانچ جی بی کی ایس ایس ڈی لگی ہوئی ہے جو کہ کافی تیز رفتار سے ڈاٹا ٹرانسفر کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک ٹی بی کی ایچ ڈی ڈی لگی ہوئی ہے جو کہ کافی ساری چیزوں کا ذخیرہ کر سکتی ہے اس لیپ ٹاپ میں چار جی بی گرافکس ہیں جو کہ انٹیل کمپنی کے ہیں اور لیپ ٹاپ کے اندر ویب کیم بھی ہے جو کہ کافی اچھے معیار کا ہے اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپ میں دو اسپیکر ہیں جو کہ دونوں جانب ہیں اور کافی اونچی اور اچھی آواز میں بجتے ہیں اور لیپ ٹاپ بہت ہموار چلتا ہے اس کے اندر کافی سارے کام کر سکتا ہوں اور انٹرنیٹ پر موجود بہت سارے گیمس بھی کھیل سکتا ہوں